क'क्राझार जिल्लायावहाय नोगोद गोबां गोबां फरायसालिमाफोर दङ बेनि गेजेरावहाय अबेबा सरकारि जागोन अबेबा फ्रायबेत जागोन दा बेफोराव हाय स्थुदेनत फ्राबो बांलांबाय होननानै गोबां फरायसालिमा स्कुलफोर ओंखारगासिनो एबा सितफ्राबो बारायगासिनो जे दंखायो बेवबो सितफ्रा बारायगासिनो दा बेनि आंबो फरायनो मोनबोदों होननानै इक्सफेरियानस मा मोनदों होननानै आं खोनथानो हागोन जेरै आङो क'क्राझार सरकारि फरायसालिमा क'क्राझाराव फरायबोनो मोनदों आं डिग्रिखौहाय ओमफ्राय बे फराय सरकारि फरायसालिमायाव हाय आं जेबादि इक्सफेरियास मोनबोदों

आलदा आलदा मानसिनि आलदा आलदा जायगानि आलदा आलदा दिसट्रिकनिफ्राय फैनानै फराय फैयो आलदा आलदा जिल्लानिफ्राय फैनानै फराय फैयो आरो आोरैबादि जायगानिफ्राय नुनो मोनो नुनो मोनदों आङो जिल्ला ल' नङा आलदा स्तेथनिफ्रायबो फैनाय नुबाय आङो सासे फरायसालिमा फैनानै फरायसालिमानिफ्राय फैनानै फराय फैनायबो नुबाय आङो दा बेनि बड'लेण्ड गिदिर फरायसालिमाखौबो बुंनो थाङोबा बेनि फोरोंगिरिफ्राबो जोबोत ओरैबादि मोजां ओरैबादि हेफाजाब होग्रा बिसोरो दा बेफोर बादिखौथ' नुनो मोना आं आलदा जायगायावबो फरायबोनो मोननाय खिन्थु आलदा जिल्लायावबो फरायबोनो मोननाय खिनथु बेबादि इक्सफेरियेनसा आङो आलदायाव मोननो थाङाखैमोन आरो ओरैबादि मोजांखि मा बुंनोखि इक्सफिरियेनस फ्राथ' जोबोद मोजाङैनो मोनबो खाबाय आं आर दाबो आं फरायगासिनो मोनलांगासिनो आर रोंबोनायाथ' ओरैबादि रों मानि रोंगासि आङो फरायनायावबो गोसो होगासिनो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला आलदा फरायसालि जेनावबा नब'दया स्कुल दं सि आइ थि दङ ओमफ्राय जे एन बि दङ बेफोरो मानसिफ्रा अफरसुनिथि होगासिनो दंदि गथ'फ्रा थांनानै बेवहाय मोजाङैनो सोलोंबोनो हागोन आरो मोजाङै रोंबोनोबो हागोन आरो ओमफाय रोंबोनायनि सायावहाय मान गथ'फ्रा इक्सफिरियेनसबो मोनबोगासिनो इक्सफिरियेनस मोननायाथ' जोबोद मोजां खोथा रोंबोनायाथ' रोंबोखायो दा इक्सफिरियेनस मोननायनि सायावसो दिसायद जायोखि आरोखि माबादि बे फरायसालि फरायसालिमाया माबादि एबा स्कुलसफ्रा माबादि इउनिभारसितिसफ्रा माबादि होननानै जों बेवसो मोनथिनो मोनो आरो